टेक्नोलोजीअ जी जे का यूज़ थिए हा ऑनलाइन ठॻीअ जा जाम केस था थियनि इनकरे पाण खे लालच में न अची करे पंहिंजो पाण खे सुझाॻ रखिणो आहे न त त जे का बि रक़म आहे उहा पूरी थी वेंदी सो ऐं ख़ासि हिन ॻाल्हि में ध्यानु था ॾियाराइनि पिया तव्हांखे सुखु आहिनि पर जे तव्हां सुठे नमूने सभु सोचे वीचारे यूस कयो त न त त तक्लीफूं बि आहिनि इनकरे जाम ध्यानु थो ॾियणो थो पिए मुंहिंजे घरवारीअ यो फ़ोन आहियो हो कौन बनेगा करोड़पति हुन में चयईं भई पंहिंजो ऑनलाईन में पंजुवीह हज़ार रुपिया पंजीवीह लख रुपया ताईं लाटरी खुली आहे ऐं हिन में ऑनलाईन में नम्बर ॾियांव थो वॉट्सप ते उहो तव्हां और स्टेट बैंक जे मेनेजर सां ॻाल्हायो उहा ऑडिनरी न कजो असां मूंखे शकु लॻो मां चयो तकलीफ़ वारो ई कमु आहे मां न कयो वरी ॿियो फ़ोन आयो हिन में ॾिसो तव्हांजे अकाऊंट में पंजाह हज़ार आया हूंदा ॾिसां त आया आहिनि वरी थोरी देर खां पोइ चयई वीह हज़ार रुपया हिन मां मोकिलियो भुल में तव्हां वटि वधीक अची विया आहिनि ऐं त इहे असांजा बि जे के रहिया खया हूंदा आहिनि अकाऊंट में उहे बि हलिया पिया वञनि त इनकरे हिन ॻाल्हि जो ध्यानु थो ॾियणो पिए कि छा पाण खे करिणो आहे सोचे वीचारे न कंदासीं त ऑनलाइन वारियूं जे के ॻाल्हियूं आहिनि केॾी महिल तकलीफ़ नुक़सानु में बि थियूं विझनि सो हिन ॻाल्हि जो ध्यानु ॾियणो आहे ऐं हुनजो लाभ वठिणो आहे संभाले करे